राजस्थान में घूमते समय पर्यटक स्थानीय समुदाय और व्यवस्था बहुत अच्छी है एम्प्लॉइमन्ट यहाँ के लोगों को बहुत सारे जो लोग विदेशी लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं उनसे यहाँ के लोगों को रोजगार बहुत अच्छा मिलता है यहाँ के लोगों की ग्रोथ अच्छी होती है बहुत सारी इनकम सोर्स बनते हैं जहाँ पर जैसे होटल के अंदर पर्यटक रुकते हैं तो होटल लाइन के अंदर बहुत सारे स्टाफ की जरुरत होती है तो यहाँ के लोगों को वैसे रोजगार मिल जाता है कुछ लोग टुरिस्ट गाइड होते हैं जो लोगों को घुमाने का काम करते हैं उनकी भी जो जो पूरे जो लोगों को घुमाने हैं उनका भी अच्छी इनकम हो जाती है और उनको यहाँ के बारे स्थानीय चीजों के बारे में पता है जिनको लोग देखने आते हैं तो टूरिस्ट गाइड का भी काम करते हैं यहाँ पर स्कूलें भी हैं स्कूलों के अंदर भी बच्चों को कभी कभी साल में एक बार बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाता है वहाँ उनको यहाँ की स्थानीय जगह हैं जो फ़ेमस है और वो और यहाँ के जब लोग इतना घूमते हैं तो उनको कुछ साधनों की जरुरत पड़ती क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं उनके पास में साधन नहीं होते हैं तो वो घूमने के लिए यहाँ के स्थानीय व्हाइकल का यूज़ करते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर अच्छी चलती हैं और समुदाए में लोग काम करते हैं तो उनसे भी उनका अच्छा तालमेल बना रहता है बिजनेस के रूप में व्यवसाए के रूप में